हाँ ऐसी अनेक बीमारियाँ जो लोगों को मौसम के हिसाब से प्रभावित करती हैं विशेष रूप से जैसे ठंड ठंड के दिनों में लापरवाही से सर्दी के दिनों में बहुत सारी बीमारी हो जाती है खाँसी सर्दी एलर्जी तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना चाहिए अच्छा गर्म खाना खाओ बाहर का खाना कम करो इससे सर्दी के दिनों में बचाव भी होता है इससे नई नई बीमारियों से बच सकते हैं और बारिश के दिनों बारिश के दिनों में भी बहुत सी बीमारी होती है इससे गड्ढ़ों में पानी भरा रहता है इससे कीटाणु होते हैं और उससे संक्रमण फैलते हैं इससे बचने के लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए और ऐसे गड्ढ़ों पानी इनसे दूर रहना चाहिए और गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में सावधानी रखना चाहिए इससे क्या है गर्मी के दिनों में धूप में ऐसे और नाक में खून बहना और इससे धूप में बाहर नहीं कम निकले तो ज़्यादा अच्छा है धूल मिट्टी लू से बचना इसके लिए बचने के लिए सिर पर कपड़ा बांध के रहो ज़्यादा अच्छा है गर्मी में ठंडा खाना खाओ ठंडी चीज़े पीयो कोल्ड ड्रिंक पीयो जूस पियो उससे बच सकते हैं और गर्मी की बीमारियों से बचाव हो सकता है